بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں اور بہت سارے مصنفین ایسے ہیں جو میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کتابوں میں خاص طور پر تاریخ اسلام کی ایک کتاب مجھے بہت پسند لگتی ہیں عام طور پر مجھے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور اسی طریقے سے مصنفین میں مجھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور میرے دل میں ان کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ ان کی جو تحریر ہوتی ہے وہ پڑھنے والے کو ایک فکرے عطا کرتی ہیں اور اسی طریقے سے ان کی کتابوں کے اندر ان کا اسلوب نظر آتا ہے اور ان کی کتابیں بہت دلچسپ اور لوگوں کو پسند ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی کتابوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کی تحریروں کو ایک نئے روپ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ان کی ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج عروج و جوال کا اثری بہت ہی زیادہ مشہور کتاب ہے یہ کتاب عربی میں بھی شائع شائع ہو چکی ہے اور بھی بہت ساری کتابیں حضرت مولانا نے اپنی زندگی میں لکھی جوکہ میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہے کیونکہ ان کی تحریر ان کی تحریریں مجھے بہت پسند بہت زیادہ پسند ہیں اور ان کی تحریروں کو پسند کرنا ایک عام سی بات بات ہو گئی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی کتابوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کی تحریروں کو دیوانے ہیں